जेह्ड़े अजकल्ल साढ़े फैशन न एह् अज्जै दिक्खियै असें हैरानी होंदी ऐ कि जो बाह्र फिल्मां च दिखदे हे ओहियो कुछ असें अजकल्ल बाह्र दिक्खा दे आं जेह्ड़ा साढ़ा फैशन ऐ डोगरी फैशन साढ़ा कुछ पैह्ला पराना ठीक ही अजकल्ल जेह्ड़ा फैशन ऐ साढ़ा एह् फिल्मां दिक्खी दिक्खियै लोग बच्चे जेह्ड़े न जैदा करै दे न